हलो सांई अनिल रैस्टोरैंट जी सांई हा सांई असां तव्हांजे रैस्टोरैंट जो घणो नालो ॿुधोसीं पर कल्ह असांजे घरु कुझु मिंजमान अची विया हुआ त असीं बि सोचो कि तव्हां खां हिकु ॿ भाॼी घुराए ॾिसूं तव्हांजो घणो ई नालो असां ॿुधो आहे त कल्ह मूं बि तव्हांजे रैस्टोरेंट मां ॿ भाॼियूं ऑडर कई हुयूं सांई जी सांई हां सांई ॾाढी सवादी हुयूं ॾाढी टेस्टी हुयूं सभु तव्हांजा मिर्चु मसाला लूणु हर हिकु शई ॾाढी सुठी हुई हिकदमि मज़ेदार हुई सभु असांजे घरु जेके मिंजमान आहियां उन्हनि खे बि ॾाढी वणी असीं पंहिंजे पाड़े वारनि खे बि तव्हांजे लाइ ॿुधायो आहे सर पर मूंखे तव्हांखे हिकु गाल्हि ॿीं बि चविणी हुई हा सर त सर जिते जेके तव्हांजो डिलिवरी बॉय आहिनि सर ख़ाली उहे समय जे अनुसार असां वटि डिलिवरी ॾींदा सांई त इहे ॾाढी सुठी ॻाल्हि थींदी छोजो सर छा थियो तव्हांजी भाॼी त ॾाढी सुठी हुई पर सर असांजे घर तांई पहुचंदे पहुचंदे उहा भाॼी थोरी थधी थी चुकी हुई छो त सर तव्हांखे ख़बर आहे त गरमु भाॼीअ जो सवाद ई कुझु पंहिंजो अलॻि हूंदो आहे त सर मूंखे ख़ाली तव्हांखे इहो चवणो हुओ कि तव्हांजी हर हिकु ॻाल्हि सुठी हुई भाॼियूं बि ॾाढी सुठी हुयूं बसि ख़ाली तव्हां पंहिंजी डिलीवरीअ खे थोरो ध्यान में रखंदा त सांई इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि थी वेंदी महिरबानी